असांखे डांस तरह तरह जा ॾिसण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे सिंधी डांस ढोकला शेहनाई उन्हनि ते डांस करण एॾो सुठो लॻंदो आहे ईअं ई असांजो ॿियनि कंहिं ॿी जात खे असांखे पंजाबी डांस ॾिसण में सुठो लॻंदो आहे उन्हनि खे सिंधी सुठो लॻंदो हूंदो पंजाबी डांस आहे बंगाली डांस आहे पहाड़ी डांस आहे एॾो सुठो लॻंदो आहे इहो सभु मतिलब इनसां सुठा वायब्रेशन सुठा वायब्रेशन पवंदा आहिनि इन लाइ तरहं तरहं जा भारत जे अंदरि भारत देश जे अंदरि तरह तरह जी जातियुनि में डांस थींदा रहंदा आहिनि और डांस ॾिसी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे